हैलो हाँ जी अच्छा आप को सब्ज़ी चाहिए आप कौन बोल रहे हो सचिन चौधरी बोल रहे हो कहाँ से करौली डिस्ट्रिक्ट से बोल ले हो तो आप को क्या चाहिए वो बता दीजिए सर अच्छा मतलब आप वेज्टबल सॉप से बोल रहे हो सब्ज़ियाँ बेचते हो आप हाँ जी तो बताइए आप को क्या चाहिए दस किलो आलू हाँ और बीस किलो टमाटर दस किलो आलू और दस किलो भिंडी दस किलो मूली पाँच किलो हाँ जी प्याज़ कितने चाहिए प्याज़ सात किलो प्याज़ टमाटर सर आप को कितने ख़रीदने है दस किलो दस किलो सर दो हज़ार रुपये के आएंगे

ये इतना ही चल रहा है दो सौ रुपये किलो चल रहें हैं टिमाटर हाँ दस बीस रुपये कम कर लेंगे उसकी ऐसी बात नहीं है आप का चार्ज भी लगेगा कम कर लेंगे आप के लिए आलू आप को बीस किलो चाहिए तो आलू सर आप को बीस किलो मिल जाएंगे एक हज़ार रुपये समथिंग समथिंग आरे इस में तो कुछ कम नहीं होगा क्योंकि इसका फिक्स्ट है रेट आलू भी तो अच्छे है हमारे ये आलू मोटे हैं अब तुम ऐसे तो सर दस बीस रुपये कम कर लेंगे ऐसे कोई बात नहीं है लेकिन जो प्राइस है वही होगी आलू कि टमाटर में कम कर लेंगे भिंड मे कर लेंगे मूली में कम कर लेंगे मूली सात किलो चाहिए आप को तो दस रुपये किलो मूली चाहिए थी सर हम तो आप अब सर तुम्हें पता है मूली का नहीं है मतलब इतनी ही बिकती है इतनी ही आती है हाँ वो कर लेंगे आप आ जाना यहाँ उसके हिसाब से हम कर लेंगे बैंगन बीस रुपये किलो चल रहें हैं है भिंडी भी बीस रुपये किलो चल रही है अरे हमारा भी इस में नुक़सान होता है हम भी तो खेत में करते हैं खाद बीज देते हैं मेहनत भी करते हैं हाँ सब ताज़ा मिलेंगी आप के सामने ही तोड़ेंगे हम हाँ आप आ जाना आप के सामने ही तोड़ेंगे हम उसके लिए सर अलग चार्ज लगेगा हम ले कर आएंगे तो आप आप कहाँ से बोल ले हो तो कितना दूर पड़ेगा तो उसके हिसाब से तो हम हिनडोन से बोल रहे तो आप को हिनडोन से करौली आने में तो आप को कम से कम तीन सौ रुपये का चार्ज लगेगा अब ये चार्ज ऐसा नहीं होता है चार्ज तो चार्ज होता है डेलीवेरी चार्ज है नहीं आप आ जाना तीन सौ रुपये मत देना वो तो है हाँ जी तो मैं अभी भिजवा रहा हूँ आप को तोड़ कर करौली में भिजवा दूँगा आप को कॉल कर लूँगा ये ये इतना इतना तो बहुत कम पड़ गया ये तो हाँ ढाई सौ तक देख लेंगे वहीं आ कर देख लीजिए धन्यवाद